مجھے مختلف چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ اسٹیشنری کی کمی اور ان کو پورا کرنے کے لیے میں نے کافی طریقے اپنائے جیسے کہ کاغذ استعمال شدہ کاغذ کو دوبارہ استعمال کرنا اور مین جو کمی پائی گئی وہ اسٹیشنری کی کمی پائی گئی جیسے کہ مارکر ربر پین وغیرہ وغیرہ اور مجھے اگر ایک ہی وقت پر سارا کام کرنے ہوتے تو میں نے الگ الگ کاموں کی الگ الگ فہرست بنائی اس کے حساب سے میں نے کا کام کو سر انجام دیا اور میں نے اپنے دوستوں سے یا کلاس فیلو سے ایکسٹرا اسٹیشنری کی رکوائرمنٹ کی ان سے کہا ان سے درخواست کی کہ اسٹیشنری فراہم کریں اپنے اداروں سے مجھے اسٹیشنری فراہم کریں اور میں نے الگ الگ اسٹیشنری پر مارک لگا لگا کر ان کو جگہ جگہ طریقے سے رکھی تاکہ وقت کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے وقت پر مجھے چیزوں فراہم ہو سکیں اور ڈھونڈنے میں آسانی ہو چیلنجس تو کافی سامنے آئے ہیں لیکن مین چیلنج جو تھا مجھے اسٹیشنری کی کمی کا تھا اور اس کے بعد مین چیلنج یہ بھی تھا کہ مجھے اسٹیشنری کی کمی تھی اور اسٹیشنری کو پورا کرنے کے لیے میں نے کافی سامان وقت کے حساب سے خریدنا شروع کیا اور کافی دوستوں سے کلاس پلوس جو تھے ان سے مانگنا شروع کیا ساتھیوں سے اور کبھی میرے ساتھیوں نے گروپ کے حساب سے اگر مجھے انہوں نے سپورٹ نہیں کی تو میں نے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور اس چیز نے مجھے صبر والا اور ایک بہتر فنکار بھی بنایا اور یہ چیز میرے کافی کام آئی صبر کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے